मोदी सरकार तो बहुत अच्छे करते हैं मोदी सरकार तो हम लोग को पेल्सन पेन्सन देती है खेत का पैसा देते हैं मोदी सरकार तो सब को जिला रहे हैं मोदी सरकार कोई राजनीति नहीं करती है हम लोग को देहात में हमारे जो सड़क हैं गली हैं सब मोदी सरकार ने बनाई इतने सब नेता बने इतना सब हो प्रधान मंत्री बने लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं किया कि जो मोदी सरकार किया है हम लोगों को पेन्सन देते हैं हम लोन को खेत का पैसा देते हैं हर काम तो मोदी सरकार करती है क्या कितनी प्रशंसा है मोदी सरकार की सब कोई वोट मोदी सरकार को देगा और किसी को वोट नहीं कितने सब चाहे लेकिन मोदी सरकार को हम लोग ओट देंगे नहीं कौन से नेता हैं कौन से है लेकिन हम किसी को हम लोग ओट नहीं देगे सब लोग देंगे मोदी सरकार को ओट मोदी सरकार तो हम लोग को जिलाती हैं सब काम मोदी सरकार राशन देती है मोदी सरकार पैसा देती है मोदी सरकार हम लोग को जीवन देते हैं हम लोग दूसरों को वोट किस लिए देंगे हम लोग मोदी सरकार को वोट देंगे